हेलो हाँ मैडम हमें गाड़ी ख़रीदना है तो सोरूम में हो जाएगी वह

हमको एक कार ख़रीदनी है हाँ तो ऑल्टो ख़रीदना है पेट्रोल वाली चाहिए क्या आपके एजेन आपके सोरूम से क्या लोन पर मिलेगी गाड़ी हाँ पर लोन पर ही गाड़ी लेना है पर कलड़ में अच्छी लेनी है मुझे कार मुझे मुझे तो ज़्यादा ग्रीन वाली पसंद है हो जाएगी ग्रीन वाली आपके सोरूम से अवलेवल है तो हो जाएगी पर मुझे लोन पर लेना है क्या लोन पर आप फाइनेंस कर कितना रेट लगाए हैं आप कितने में दीजिएगा कितने में फाइनेंस कीजिएगा बताइए मुझे ऑल्टो ही चाहिए मुझे ऑल्टो ही रेड कलर में चाहिए

बीस लाख प्लस पर है क्या लोन पर फ़ाइनेंस हो जाएगी डाउन पेमेंट भी करना होगा डाउन पेमेंट के साथ भी उसके बाद भी हाँ तो बोल रहे हैं क्या जो हाँ तो पेट्रोल वाले ही गाड़ी मुझे चाहिए और प्लस में है क्या जो मुझे कलरफुल गाड़ी चाहिए और डाउन पेमेंट हाँ तो मैम कब आएँ आपके सौरूम एजेंसी हाँ मैम तो माने कितना तक कर माने रेट है कितना ले करके आप डाउन पेमेंट कीजिएगा बता दीजिए तब फाइनेंस कितना में हो जाएगा

हाँ तो यह मुझे समझना है ना क्योंकि मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ ना और कुछ डाउन पेमेंट क़िस्त पर ले रही हूँ तो मुझे तो कुछ अथी होना चाहिए ना अनुभव उसके ल उसके लिए मैम क्या सब पेपर लगेंगे और हस हसबैंड के काग़ज़ कुछ लगेंगे क्या ठीक है मैम आते हैं हम लेने के लिए